जेना गाँव ग्रामीणमे आवारा कुत्ता सब घूमै यऽ केकरो काटि लेलक तऽ ओकरा हमसब हॉस्पिटल लए जैब हॉस्पिटलमे अच्छा डॉक्टरसँ दिखैब की एकरा कुकुर काटि लेलक यऽ कुकुरके दवाइ दिअ इंजेक्शन दिअ तऽ एहि खातिर सब डॉक्टर सब ओकरा इलाज तऽ कए देलक ठीक भए गेल जब ठीक भए गेल तऽ एलहुँ हमसब गाँव गाँव एलहुँ तऽ सबके अपन विचार देलहुँ की अपन अपन बच्चाके अपन अपन जे कुकुर पालै छियै ओकरा अच्छासँ राखू अच्छासँ ध्यान दिअ अपन बच्चापर तऽ एहि खातिर सब बच्चाके गाँव ग्रामीणमे जितना भी आदमी छै बूढ़ा बुज़ुर्ग यंग इसब अपन अपन जे छै घर परिवारके बच्चाके या अपना खुदके चलै छियै तऽ आगू पीछू देखके चलूँ कहीं कुकुर नहि पीछूसँ आबिके काटि लियै जब इसब हैत तऽ डॉक्टर हॉस्पिटल लैके जाना चाही जेकरा काटि लेलक ओकरा बताना चाही की हँ एकरा कुकुर काटि लेलकै इ एना नहि की कुकुर काटि लेलकै बस बैसल छियै किछु दवाइ लगाय लेलिए